आमच्या वाठारांत चडशीं इंग्लीश आनी मराठी खबरापत्रां मेळटात आनीक गोयांत जे एकमेव दिसाळें मेळटा तें म्हणल्यार भांगरभूंय हांवे एक भांगरभूंय कोंकणी खबरापत्र एक ससक्रायब केलां आनी तशेंच लोकमत हें मराठीतले खबरापत्र ससक्रायब केलां ह्यात कोंकणीचे जे भांगरभूंय हें खबरापत्र आसा तातूंन आमकां ताज्जी खबरी मेळटात आनीक सगळी घडामोडी आमकां वाचपाक मेळटात तातूंतलोच म्हाका सगळ्यांत चड आवडपी स्थंभ म्हणल्यार म्होंवाचें बोट हातूंत ल्हानशें प्रसंग बरयल्ले आसतात जे खरेंच म्होंवा सारके गोड लागतात म्हण हो सदर म्हाका वाचपाक आवडटा